اردو زبان کو لوگ اپنی سناخت اور تعلق کے حساب سے اظہار کرتے ہیں اردو زبان کا اردو زبان کا استعمال ہر بھاشا میں کیا جاتا ہے جس جس میں اردو نہ ہو یہ کوئی بھاشا نہیں ہوتی ہے اردو زبان میں بہت اچھی اچھی کہانیاں ہوتی ہے غزلیں ہوتی ہے نظمیں ہوتی ہے اور افسانے اور افسانے اور داستانوں بھی ہوتی ہے اردو زبان سب سے اچھی زبان ہے یہ اس زبان کو ہر کوئی آسانی طریقے سے سیکھ سکتا ہے اردو زبان کوئی بھاری زبان نہیں ہے کیوںکہ اس زبان کو بولنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اردو زبان کا استعمال ہر ہر زبان میں ہوتا ہے اردو آج کل انگلش میں ہو یا ہندی میں ہو یا میتھ میں ہو یا سائنس میں ہو سب میں اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان کو بہت ہی اچھی زبان کہی گئی ہے اردو زبان بھاشا کی دوسری زبان ہندوستان کی دوسری زبان قرار دیا گیا ہے اردو زبان کو اردو زبان میں اردو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اردو اردو زبان کو اچھی طریقے سے سیکھنے کے لیے ہمیں ہلکی پھلکی اردو بھی آنی چاہیے یہ اردو زبان کوئی بھاری زبان نہیں ہوتی ہے اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے توجہ اور دھیان دینا چاہیے اس زبان کو سبھی بھاشا میں بولا جاتا ہے اس زبان کو اس زبان میں سب سے اچھی اچھی کہانیاں شاعر اور اشعار بھی ہوتے ہیں اس کے اردو زبان ہی میں شاعر کی کہانی بھی بہت دلچسپی ہوتی ہے اردو زبان کو سب سے اچھی زبان کہا گیا ہے اردو زبان کا استعمال اردو میں بولنے کے لیے کیا جاتا ہے اردو کو اچھی طریقے سے سیکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ جبان بہت ہی آسان زبان ہوتی ہے اس کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اردو زبان کا استعمال ہر ایک لینگویج میں کیا جاتا ہے اردو زبان کو سب سے اچھی زبان کہی گئی ہے اردو زبان میں سب اچھی طریقے سے اردو بول سکتے ہیں یا کوئی مشکل یا بھاری بھاری زبان نہیں ہے اس کو ہر بھاسا میں یوز کیا جاتا ہے اردو زبان کو سب سے اچھی زبان کہا گیا ہے